नमस्कार एह् जेहड़ा कोशन पुच्छेआ ऐ ते एह् बड़ा गै बधिया कोशन लग्गा अच्छा लग्गा ते गल्ल बात इ'यां ऐ कि जेहड़े साढ़े इत्थै लोकल कलाकार न जेहड़े एह् कोशन पुच्छेआ गेआ ऐ ते लोकल कलाकारे दी गल्ल करा ते इक इत्थै बड़े गै बधिया आर्टिस्ट न जेहड़े एह् कम्म करदे न बांस दे जेहड़े ओह् घर बगैरा डिजायनिंग बड़ी अच्छी बनांदे न ते खलौने बी बनांदे न काफी जैदा उ'नें रोड दे उप्पर ओह् बांस बगैरा कट्ठे करियै ते ओह् कलाकृतियां बनाई दी होंदियां न ते काफी सारा प्रभावित होएआ में उं'दे कन्नै ते गोरमैंट ने बोह्त सारे कम्म उं'दे बास्ते चुनेआ गेआ ऐ बड़े चांस देआ करदी ऐ ते गोरमैंट ने उं'दे साम उं'दे बास्ते मेले बगैरा बी लाऐ न ते इत्थै लोक कट्ठे करियै उंटदे जेहड़ा ऐ जेहड़ी एह् कला ऐ एह् केईं केईं जगह् ते एह् मतलब खत्म होई गेदी ऐ ते केईं जगह् जित्थै एह् ऐ उत्थै उ'नेंगी जिंदा रक्खने आस्ते अग्गें बधावा देने बास्ते एह् कम्म चुके दा ऐ ते गोरमेंट दा बड़ा अच्छा रोल ऐ गोरमैंट ने काफी सारे प्रोग्राम करदी रौंहदी ऐ होर करा दी बी है ऐ ते सुझाव इ'यै देना चाह्न्ना कि एह् कम्म जेह्ड़ा ऐ अग्गें तोड़ी बधाना चाहिदा ऐ हत्थ दी कलाकार क्योंकि मी ओह् याद आ दी ऐ इक जेहड़ा उस भाई ने ओह् ओह् कला बनाई ही ते में ओह् जेह्ड़ा ओह् गिफ्ट ऐ कुसै गी दित्ता हा ते जेह्ड़ा ओह्दा में बिल ऐ हल्ली धोड़ी सभांलियै रक्खे दा कि उ'न्नै जेह्ड़ा बिल दित्ता हा भाई एह् ओह् चीज ऐ ते में फोटो खिच्चियै रक्खेआ हा ओह्दा फोन्ना च ते जिल्ले बी में ओह् दिक्खना ना ते मिगी ओह् याद आई जंदी कि यार ओह् चीज में लेआंदी ही ओह् बड़ी अनमोल चीज ऐ क्योंकि ओह् उ'न्नै पता नी शायद कुसै गी दिती ही जां गोआई ओड़ी ही जां बच्चें भन्नी ओड़ी ही ते ओह् बड़ी गै मी शैल लग्गी ही जेह्ड़ी उ'न्नै ओह् बनाए दा हा ते आखने दा मतलब इ'यै ऐ कि एह् जेहडियां चीजां होंदियां बड़ियां अनमोल चीजां होंदियां एह् बार बार निं मिलदियां अगर एह् कलाकार ऐ एह् अगर एह् कला खतम होई गेई ते मतलब कि बड़ा बड़ा दुक्ख लगना सानू इस कला गी जिंदा रखना चाहिदा ते सानूं इ'नेंगी बढ़ावा देना चाहिदा होर खास करियै अस लोकें गै जेह्ड़ी बाहरा दियां चीजां न एह् चीजां घट्ट इस्तेमाल करनी चाहिदी जेह्ड़ियां कला हत्थ दी कलाकारी दस्सदे न इं'दा जैदा इस्तेमाल करना चाहिदा क्योंकि इ'नेंगी बी इं'दी बी बचैरें दी रोजी रोट्टी लग्गनी चाहिदी इब्बी बचैरे अग्गें बधने चाहिदे इं'दे बी परिवार न इं'दा बी कम्म काज ऐ इं'दा बी नांऽ होना चाहिदा अगर इं'दा नांऽ होग गली म्हल्ले दा नांऽ ते डिस्ट्रिक्ट दा नांऽ होना देश दा नांऽ होना ते दुनिया बिच्च साढ़ा पूरा देश दा नांऽ होना भाई हां जी एह् चीजां औने आह्ले कल्ल बिच्च केह् पता कुत्थूं दियां डिमांड आई जंदी ऐ कुत्थूं दी जि'यां अस चाइना दे प्रोडक्ट यूज करने होन्ने इ'यां गै होई सकदा साढ़े देश दा एह् जेह्ड़ी अच्छी कला ऐ जेह्ड़ी एह् खतम होने पर ऐ जां गोरमैंट दा काफी सारे कदम न जेह्ड़े चुक्के दे न इ'नेंगी बधाने बास्ते ते चुक्का दी ऐ ते इ'नें गी बधाना चाहिदा ठीक ऐ ते बधांदे रौह्ना चाहिदा क्योंकि एह् कला चलानी चाहिदी ते सम्हाल करनी चाहिदी ते मी उ'ऐ गल्ल मी याद आ दी ऐ कि एह् जेह्ड़े कला ऐ इस कला गी अग्गें बधाने दी कोशिश करनी असें ते एह् जेहडी घरें च लोग जेह्ड़े बाह्रां चीजां लैंदे न असें ओह् चीजां लानियां चाहिदियां न इं'दे इस्तेमाल करनियां चाहिदियां न ते इ'नेंगी बधाबा देना चाहिदा में ते इ'यै आखङ भाई बड़ा गै अच्छा एह् जेह्ड़ा कदम चुक्केआ कन्नै इ'नेंगी गोरमैंट इ'नेंगी लोन बी देआ करदी ऐ अग्गें बधाने बास्ते लोन दा कदम बी चुक्के दा गोरमैंट ने एह् बड़ा अच्छा जेह्ड़ा कदम चुक्केआ गेआ फ्ही गोरमैंट ने इ'नेंगी लोन बगैरा दित्ता अं अग्गें सबसिडी बी देआ करदी ऐ भाई चलो अग्गें सबसिडी कन्नै बी इ'नेंगी कीते दा ऐ भाई चलो इं'दे अद्धे पैहे माफ होई जान ते होर गोरमैंट केह् करी सकदी ऐ ते कुछ लोकें दा बी एह् चाहिदा ऐ कि अच्छा कम्म ऐ जेह्ड़ा ऐ उ'नें अग्गें बधाना चाहिदा ते अपनी फैमली गी सखाना चाहिदा ते करना चाहिदा अग्गें ते मेरा ते इ'यै कैह्ना ऐ कि अग्गें बधाना चाहिदा ते साढ़ा देश बधग ते साढ़ा गली म्हल्ला बधग ते साढ़ा इंसान जेह्ड़ी जून ऐ जेह्ड़ी एह् कला ऐ एह् मरनी निं चाहिदी इस कला गी अग्गें बधाना चाहिदा ते फिर गै साढ़ा समाज दा साढ़े देश दा भला होना लोकल कलाकार बड़े जरुरी न होने चाहिदे ऐ क्योंकि कला जेह्ड़ी ऐ कोई ढिड्ढा निं सिक्खियै औंदा इत्थुआं गै सिक्खनी ऐ ते जेह्ड़ी सिक्खी दी ऐ अग्गें सखानी चाहिदी ऐ ते कलाकार बनाने चाहिदे न ते अस ते इ'यै आखने आं कि कलाकारें गी बधाओ इं'दा हौसला बधाओ गोरमैंट काफी जैदा कदम चुक्का दी ऐ कदम चुकने चाहिदे न ते सानूं ते बड़ा अच्छा लग्गा एह् जेह्ड़ी कोशन हा ते बोह्त बोह्त शुक्रिया थुआढ़ा धन्यवाद